پولٹری فارمنگ میں سب سے زیادہ نہایت ہی ضروری ہوتا ہے کہ اپنی مرغیوں کو بیماری سے بچایا جا سکے اور مرغیوں کو علیحدہ علیحدہ رکھا جا سکے جس سے مرغیوں میں بیماری نہ پیدا ہو سکے اور مرغیوں میں مرغیوں میں برڈ فلو کی بیماری کی زیادہ مقدار ہو جاتی ہیں جب اکثر مرغیاں ڈھنگ سے کام ڈھنگ سے مرغیاں بچ نہیں کر پاتی ہیں جو پولٹری فارمنگ کا مقصد ہوتا ہے تو اس میں

اسی لیے پولٹری فارمنگ کی مرغیوں کا دیکھ بھال کرنا بہت بہتر ہے بہت ضروری ہے اسی لیے ہی پولٹری فارمنگ بہت ہارڈ ہے